हैलो अज्ज अ'ऊं तुसेंगी सनाना चाह्न्नी आं कि जेह्का एह् न्योड़ा बनाना हा ते ओह्दे च मिगी सभनीं थमां मुश्किल चीज़ केह् लग्गी ही मतलब कि पैह्लें ते मिगी सभनीं कोला पैह्लें ते मिगी इ'यै निं पता लगदा हा कि के किस न्यौड़े च केह्ड़ी कि'न्ना लून पौना कि'न्नी पीपलियां पौनियां ते जेह्की मेरी न्योड़ा होंदा ओह् हर बारी इं'या गंदा गेदा बनी जंदा हा ते जेल्लै सारे खंदे हे ते आखदे हे एह् तोह् कनेहा बनाया होर मिगी ऐसा लगदा हा की दिक्खो भाई इ'न्नी मेह्नत कीती इ'न्नी मुश्कलें नै बनाया प्ही एह् सारे केह् आक्खा दे कि तोह् कनेहा बनाए दा प्ही में अं'ऊ केह् कीता की अपनी मम्मी कश बेही जाना रोज़ रोज़ की मेरी मम्मी कि'न्ना केह्ड़ी न्यौड़े च कि'न्ना लून पा दी कि'न्नी पीपलियां पा दी ते में उं'दे कशा बल्लें बल्लें सिक्खेआ ते प्ही मिगी पता लग्गेआ की इ'न्ना हारे न्योड़े च इ'न्ना हारा लून पाना इ'न्नी पीपलियां पानियां ते अ तुसेंगी इ'यै आक्खना चाह्न्नी क मतलब की जि'यां में सिक्खेआ की बार बार दिक्खियै में उसी कम्मै गी करी करियै सिक्खेआ ते हू'न मिगी मतलब की सारा पता लग्गी गेदा कि हू'न ते ऐसा टाईम आई गेदा कि अ'ऊं बगैर चिम्मचे बी उसी इं'या पाई सकना कि इ'न्ना हारी सब्जियै च इ'न्ना होना एह् सब तुसेंगी इ'यै आक्खना चाह्न्नी कि कदें बी असें हार निं मन्ननी कि जि'यां तुसेंगी औनी औंदी निं ऐ कि असें करनी निं ऐं तुसें बस इ'यै करना की मतलब उस चीजै़ गी बार बार करदे रौह्ना करदे रौह्ना करदे रौह्ना ते इक्क दिन नेहा होना कि तुसेंगी अपने आप गै जाच आई जानी कि एह् कम्म कि'यां करना तुसें